हमर सीतामढ़ी जिलामे कबड्डी बड नीक खेलल जाइत छै जेकरा लोग बड पसन्द करैत अछि एहि कारण सीतामढ़ी जिलामे जे छै कबड्डी खेल बड प्रसिद्ध छै जेकि लोक अति पसन्द करैत अछि जाहिके कारण सीतामढ़ी जिलाके टीम जे हइ दूर दूर जाके खेलैत छथिन एहिके कारण सीतामढ़ी जिला जे छै खेलमे बड़ आगे भए गेल छै सीतामढ़ी जिलामे खेल क्रिकेट खेल भी बड पसन्द छै सीतामढ़ी जिलाके खेल क्रिकेट खेल भी बड प्रसिद्ध छै जेकरा लोक दूर दूर जाके खेलैत अछि आओर सीतामढ़ीमे नाँच गानाके भी लोग परम्परा गीतके बड प्रसिद्ध गीत जे छै ओकरा लोक पसन्द करैत छथिन जैसेकि पारम्परिक गीत भए गेल नाँच भए गेल ई सबके जे हइ सीतामढ़ी जिलामे बड लोक पसन्द करैत छथिन एहिके अलावा सीतामढ़ीमे समुदाय परम्पराके अलग अलग जे छै से प्रोग्राम भी भए छै ओकरा लोग दूर दूर से आके सीतामढ़ी जिलामे देखैत छथिन एकर अलावा जे छै सीतामढ़ी जिलामे लोग अति पारम्परिक प्रोग्राम भी करैत छथिन जेकरा लोक बड पसन्द होके देखैत छथि एहिके अलावा जे छै सीतामढ़ी जिलामे लोग पारम्परिक गीत बड़ बुजुर्ग जे छै से बैठके गबैत छथि आओर लोग जे छै से सुनैत छथिन